हेलो यौ हम सुनैत छी अहाँ बहुत भारी कवि छियै हँ एहन कोनो एहन कोनो पंक्ति सुनैयौ कि हमरा तनिका अहाँके विद्यापतिके सुनैयौ एहन कोनो एगो गीते चाहे हुनकर रचना सुनैयौ हम्म हम्म

हँ हँ हँ आ एगो कोनो एतेक नीक सुनैयौ कि हमसभ मन लागै तनिका ओहि हिसाबसँ कहबै हँ हँ हँ बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर अच्छा हँ हँ हँ हँ शाबाश शाबाश बहुत नीक हइ हँ हँ की राग छै अहाँके बहुत सुन्दर राग हँ हँ हँ आओरो कोनो हम अहाँके गीत सुनिके ई बहुत बहुत बहुत धन्यवाद दैत छी अहाँकेँ जे अहाँके स्वर छै ने बहुत नीक छै स्वर छै अहाँकेँ हम